सो बेजिकली म्हाका पणजे वचपा जाय आरे आरे जेन्ना हांवें टिकेट घे घेतलोलो तेन्ना तो म्हाका सांगतालो पणजे वचपा हे बस आरे आतां हांव कितें करतलो रे

आरे मात्शे म्हाका व्हर मुरे मडगांव आयमीन पणजे पणजे व्हर पणजे

आरे लॉन्चाचे पयशे ना रे म्हाका मात्शे कोर मरे आरे तो आनी टिकेट कण्डाक्टर सांगतालो हो बस पणजे वता मरे तो मोहन मरे

आरे तेका काड मरे मागीर आमकां बेश्टो त्रास कोत्ता पळय हिंगा आत आतां मातसो पावोय मरे एह खुरसार आरे पावोय मरे मातसो पणजे पावोय मरे वोय मात्शी उलोय आनी पोय आं बाबा म्हाजे कोडेन लॉन्चाचे पोयशेवूय ना कितें हय हय आं थेंक्यू थँक्यू वोय थँक्यू सर बाय देव हय हय देव बरें करूं देव बरें करूं